جی جی رضوان بات کر رہا ہوں جی بولیے بتائیے کیا معلومات کرنی تھی آپ کو جی جی جی جی بتائیے بولیے کیا بولنا ہے جی اچھی ہے اچھی ہے اچھا ماڈل ہے اور کئی ماڈل آتے ہیں اس میں جی کئی طرح کے ماڈل آتے ہیں اس میں جو آپ کو جیسا آپ ماڈل چاہیں گے ایسا مل جائے گا دیکھ دیکھیں سر ماڈل اس میں الگ الگ آتے ہیں اور ہر ماڈل کی قیمت ہر ماڈل کا پرائز الگ ہو رہتا ہے آپ جو سا ماڈل آپ پسند کریں گے جو آپ کی اچھا ہوگی جو آپ چوائز کریں گے جس ماڈل کو وہ آپ کو اس کی قیمت بتلا دی جائے گی جی اچھی رہتی ہے دیکھیے وہ تو آپ دیکھ لیں آپ آج کل تو یہ سب چل رہا ہے دونوں میں چل رہا ہے یہ بھی اچھا رہتا ہے اور سب میں چل رہا ہے دونوں دیکھیے یہ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جی جی جی جی یہ مناسب رہے گی کم قیمت کی ملتی ہے اور سفر بھی زیادہ ہو جاتا ہے سی این جی کی قیمت کم رہتی ہے اس وجہ سے آسان پڑ جاتا ہے بس اور تو کچھ نہیں جی جی جی میں آپ کو کمپنی میں دکھلا دوں گا آپ جو ماڈل آپ چوائز کرنا چاہتے ہیں وہ کر لینا جی جی ٹھیک ہے سر اوکے جی جی ٹھیک ہے اوکے سر گڈ نائٹ سر